نو زائیدہ بچے کی زندگی کے پہلے سال کو منانے کے لیے مختلف روایات کو اپنی منفرد رسومات کی تقاریب ہیں سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کو شہد چٹایا جاتا ہے اس کے بعد بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نام رکھنے کی ترکیب منعقد کی جاتی ہے بچے کو ایک نام دیا جاتا ہے اکثر مذہبی یا تو یا ثقافتی اہمیت کے ساتھ اور اس کی خیریت کے لیے برکتیں پیش کی جاتی ہیں مسیحی روایات میں بچے کو عقیدے میں شروع کرنے کے لیے بپتسمہ یا دبتشطہ دینے کی تقریب منعقد کی جاتی ہے بچے کو مقصد پانی سے نواز دیا جاتا ہے اور اس تقریب میں گوڈ پریزینٹس کا ایک اہم کردار ادا کیا جاتا ہے اس لیے اسلامی روایات میں پیدائش کے سات دنوں تک عقیقہ کیا جاتا ہے اس میں ایک جانور کی قربانی شامل ہے اکثر یہ بھیڑ بکری اور گوشت خاندان دوستوں کو خوش نصیحتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہندو روایت میں انا اناپرشن کی تقریب بچے کے ٹھوس کھانے سے تاریخ نشاندہی کرتی ہے ایک چھوٹی سی دعوت تیار کی جاتی ہے اور بچے کو پاداری یا خاندانی بزرگ کی طرف سے چاول یا دیگر علامتی کھانا کھلایا جاتا ہے چینی روایات کی رسم بچے کی پہلی سالگرہ پر ادا کی جاتی ہے مختلف قسم کی اشیاء جنہیں اکثر قلم کتاب یا پیسہ یا کھلونے جیسی چیز شامل ہوتی ہیں بچے کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے بچہ ان سب میں سے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے وہ ان کی منہ مستقبل آنے والی زندگیوں کے دلکش منظر پیش کیےجاتے ہیں بنگالی روایتوں میں اکثر بچوں کو پیدائش کے کچھ وقت بعد ہی انہیں یہ سب دے دیا جاتا ہے پہلی بار بال کٹوانے کی تقریب کچھ شفاء ثقافتوں میں بچے کو پہلے ماں مال کٹوانے کے اہم سنگم میں سمجھا جاتا ہے بالوں کو تازہ اعضاء کی علامتی اشعار کے طور پر یا صحت مند بالوں کی نشو نماں کو فروغ دینے کے لیے کاٹا جاتا ہے بری آنکھ سے تحفظ کے لیے مشرقی وسطیٰ میں بحر روم کی روایات سمیت مختلف ثقاقتوں میں بچے کی نظر بید اور منفی نو نائی سے بچنے کے لیے حفاظتی رسومات کی جاتی ہیں مسلم مذہبوں میں اکثر ثقافتی یا مذہبی پس منظر سے قطع نظر بہت سے خاندان ایسی تقریبات منعقد کرتے ہیں جن میں بچے کی صحت خوشی یا آنے والے مستقبل کے بارے میں دعائیں اور اچھی اچھی باتیں اور نیک خواہشات کرتے ہیں مسلم مذہب میں بچے کو سات دن کے اندر نہلایا جاتا ہے اور اس کا ٹکلا بنایا جاتا ہے جسے ہم عقیقہ کہتے ہیں